हाँ जी हाँ सर कोतवाली थाने से बोल रहे हैं बताइए अच्छा आपको कंप्लेंट लिखानी है एक मिनिट छोटू पेज दे हाँ जी रुको जी पैन निकाल लेता हूँ हाँ जी बोलिए क्या कंप्लेंट है आपकी सर पहले आप ये बताइए कहाँ रहते हो एड्रेस बताइए अपना अच्छा जी अपना नाम बताइए मोहित सिंह जी और राधा नगर हाँ जी सर बताइए आप बोलिए अच्छा अच्छा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड सिस्टम चल रहा है हाँ जी सर यह तो आज कल बहुत चल रहा है यह तो बताइए आपके साथ क्या हो गया अच्छा ब्लैकमेल कर रहा है आपको ब्लैकमेल कर रहा है मतलब आईडी कितने दिन हो गए आपको कितने दिन हो गए आपको कब बनी थी आईडी अच्छा पाँच दिन से अच्छा तो यह हो रहा होगा मतलब आपके दोस्तों से पैसे वगैरह मांग रहा होगा वह हाँ जी यही केस आया था दो दिन दिन पहले भी आया था अच्छा यह हो रहा है आपके साथ तीन चार दिन हो गए आपकी आईडी बने अच्छा मिसयूज हो रहा है आईडी का आपका अच्छा तो सर मतलब आपको ऐसा कोई बंदा है जिससे मतलब आपको जिस पर शक हो फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में आस पास जो भी है आपको कोई दुश्मन हो अच्छा क्यूँकि पता है क्या होता है कि मतलब आस पास जानकार वही लोग ऐसा कर पाते हैं क्यूँकि आपका डाटा उनके पास ही होता है हाँ तो ऐसा कोई है ऐसा तो वह तो बता दीजिए बेझिझक हो कर हम पूछ्ताछ कर लेंगे उससे अच्छा ऐसा कीजिए आप अपनी आईडी बताइए आईडी किस नाम से बनाई है मोहित सिंह नाम से फेसबुक पर आईडी है अच्छा जी फेसबुक आईडी ठीक है सर आप मैंने कंप्लेन आपकी लिख ली है और आप एक बार एक बार साइबर साइबर कैफे एक वो है ऑफिस है वहाँ पर आप आइए अभी बिजलीघर पर वहाँ पर बैठ कर आपको मतलब आपका बायोडेटा दिया जाएगा उससे आपको पता लगेगा कि आ जाइए सर आप सर आपका अभी तो लंच टाइम है आप आ जाइए एक बजे आ जाइए सर अब मेरा नाम अमन है जी अमन